हमरा पढबाक क्रममे से यात्री जीके पढबाक मौका लागल हुनकर से बहुत रास कविता सब हम पढ़ने छी मुदा एकदिन हम हुनक विलाप कविता पढैत रही ओ कविता एहेन छल जे हम एकबेरमे पूरा नहि पढ़ि सकलहुॅं ओ पढबाक क्रममे हम कए बेर भावुक भऽ गेलहुॅं हमरा हुए जे हमर करेज फाटि जायत ओ जे विलाप अछि आकि हुनक बुढ बर अछि दुनू कविता ओ असलमे स्त्री विमर्शक कविता छी ओ एहन स्त्री कही जे नेना जे आइ बुझियो नहि रहल अछि जीवन की छैक ठीकसँ जीनाइ नहि सीखलकए ओकर विवाह भऽ जाइत छै आ जावे धरि ओ बुझय चाहैत अछि जे विवाह की चीज छै ओ विधवा भऽ जायत अछि आ ओकर बाद ओहि विधवाक जे जीवन से तिरस्कृत भऽ जाइत अछि समाज ओकरा नोचऽ चाहैत रहैत अछि आ ओहिसँ बचबाक जे ओकर जिद्द से हरदम लागल रहैत छै ई हमरा पता नहि किएक भीतरसँ भावुक कयने रहैत अछि